आं जामुं संनाय निसा मन्दलिका डट कम इउटुब चेनेलखौ साबसिन मोनो बेनिफ्राय आं गोबां संनाय खावनायखौ गोबां सोलोंनो हादों बिथांआ बे निसा मन्दलिका डट कमनि गेजेरजों बिथाङा गोबाङो आसार बानायदों फोरोङो मा रोखोमनि बानायनांगौ माबायदि संनाय खावनायखौ माबायदि खालामनांगौ बिथाङा मोजां रोखोमै गोबां बुजायनानै खिन्थायो आसार बानायनायफ्राव जेरैहाय आ गिसि जानो मोना दै थानो मोना जेरावहाय जों दोनगोन बेवबो दै थानो मोना आरो आखाइफ्राबो साखोन सिखोन थानांगौ गोरान थानांगौ बिजानु थानो मोना बेखौ मोजाङै साफा खालामनानै बानायनांगौ गोबां बेफोरनि सोमोन्दै सोलोंनानै लानो हादों